हा असांजे महाराष्ट्रा में अलॻि अलॻि क़िस्मनि जूं यूनियंस ट्रेड यूनियंस वोकेशन एसोसिएशन वापारियुनि जूं चङियूं ई संगठनाऊं आहिनि उन हिसाब सां हिते हर कोई बिज़निस मैन पंहिंजी पंहिंजी संगठना जे हिसाब सां मिली जुली करे कमु कंदा आहिनि